हम मैथिली भाषाके प्रचार मतलब ई एकटा प्रचारो पढ़ाइ सभसँ होइत छै कियेक तऽ ओना तऽ नहि अहाँ कतहु जा कऽ ककरो मतलब चिल्ला कऽ कहि सकैत छियै लेकिन ई छै जे मतलब पढ़ाइ सभसँ होइत छै जेना अहाँ किताबसभ कतेक रङ्गके अयलै हन मैथिलीके मतलब किताब अहाँ ओ राखू किताब मतलब पढ़ाइ करू कॉलेजोसभमे मतलब हर जगह मैथिलीके मतलब अलगसँ कोर्स होइत छै अलगसँ पढ़ाइ होइत छै ओकरो मतलब हरेक चीज होइत छै ओकरो आओर कतेक जे बाहरोसँ लोकसभ अबैत छथिन तऽ ओहोसभ एक तऽ मैथिलीमे मतलब बात सुनैत छथिन तऽ ओहि सभसँ होइत छै जे मतलब मैथिली बुझैत छथिन ओहोसभ मैथिली चिन्हैत तऽ छथिन ने कमसँ कम बाजि नहि सकैत छथिन लेकिन ई तऽ छै जे मैथिली प्रचार मैथिली समझैत छथिन जे मतलब मैथिली ई छियै मैथिली इएह सभमे ने प्रचार आओर जेना दरभङ्गेकेँ लऽ लिअ स्टेशनसभ पर ओहोसभ पर मैथिलीसँ अनाउंस कयल जाइत छै आओर बहुत जगह छै जे मैथिली बाजल जाइत छै बजैत छथिन आओर ओतहियो दूगो लोक सुनलक तऽ ओहिसँ प्रचार होइत छै जेना हम हुनकासँ किनको सामने यदि मैथिली बजबै तऽ मतलब ओहिसँ हुनका बुझेतनि जे मैथिली मतलब ओ मतलब मैथिली बुझथिन ओ हुनको बुझेतनि नहि मैथिली बहुत नीक भाषा छै हमरोसभकेँ सिखबाक चाही एनाहिएमे प्रचार होइत छै ने आओर कथी कहैत छै